किद्या आयलां हॅलो

कोण हॅलो

किदें काम आसलें आं हा हा खंय तें एड्रॅस खंय आं हा हा नांव कितें तुजें आं हा हा चड मोळ मोटें फुटलां गा मातशें आं हा हा मागीर कित करपाचें आं तुमी घरा आसा तर हय येता पूण तें पायप वगेरे हाडपा जाय न्ही तें कोण हाडटलो आतां म्हाका करपाक आपयल न्ही तुवें तुवें म्हाका करपाक आपयल न्ही तुवें केल्या बरें म्हणटा तें आं आं आं आं मागीर येवया आतां हय जेवन येता जेवन आं आनी ते खर्च कितें करूं मागीर म्हागे येवपा वसपा खर्च आं ते दितल मरे कारण तुका अर्जंट काम आसा आं हा हा आं हां आतां तें सगळें सामान घेवन येवचें पडलें ना हय चॅक करया पूण सगल तयारीनू येवचें पडलें न्ही

आं हां हां

आं बरें थँक्यू बरें येता येता ओके